काली मंदिर से फिर हम हलो हाँ सर अच्छा ठीक है हाँ बगल में बेगूसराय में नौलखा मंदिर है कपूरी स्थल है हाँ गायत्री मंदिर है तो वहाँ घूमने घूमने का व्यवस्था बहुत है अच्छा है रहने के भी व्यवस्था होगा हम रहेंगे सब कुछ व्यवस्था ठीक हो जाएगा नौलखा क्या नाथ मंदिर है काली मंदिर है हाँ सिमरिया भी है सिमरिया पुल है मंदिर है शीतला मंदिर है सब मालूम है यहाँ पर आइएगा तो हम घुमा देंगे बढ़िया से ठीक ढंग से खाने पीना का भी व्यवस्था अच्छा है राजगीर राजगीर राजगीर चलिए एक बार घूमने के लिए हाँ अच्छा ठीक है चलिएगा जरा हाँ यहाँ क्या है ग्यारह आदमी तो अच्छे तो हाँ एक गारी हइये जाइएगा तो एक हम भी रहेंगे डलाइवर हइये है अपन घूम लेंगे आपके साथ में हाँ सब आपका नाम क्या हुआ भईया टुनटुन सिंह अच्छा ठीक है आपके दिन कै लिए आए हैं चौदह दिन आप यहाँ चौदह दिन में घूम जाई घूम लीजिएगा बढ़िया से अच्छा हाँ भी है जमंगला घर है विद्यापति है अशोक धाम है शिर्डी भी जाइएगा और फिर जंगला घर जाइएगा उधर अशोक धाम है ठीक है आइए अब रखते हैं सर